تعلیم نے رسم و رواج اور ثقافتوں کو بہت متأثر کیا ہے ہندوستان تمام عالم میں اپنے رسم و رواج اور ثقافتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے تعلیم کی ترقی اور مواقع نے ان پرانی ثقافتوں کو ختم کر دیا ہے بال وِواہ ذات پات کی اونچ نیچ اور زمین داروں کے ظلم و جبر سے ہندوستانی سماج کو چھٹکارا مل گیا یہ رسم ہندوستان کے ہر گاؤں دیہات اور قصبوں میں پھیلی ہوئی تھی تعلیم سے ہی ان سے چھٹکارا ملا